हैलो जय झूलेलाल हैलो जय झूलेलाल हा हा

हा हा छा छा खपे लिखायो तव्हां मूंखे

हा

चार दालियूं ऐं छोला हिकु ॿियो छा चयो

अच्छा हा हा हा ॿियो

जी सिंघदाणा हा कड़वा लॻनि पिया त पो इहो मां वटि अहिड़ी त शिकायत कोई आहे कोन्हे अञा ताईं माल सभु शयूं मां फ्रेश ई रखंदो आहियां न न ए अहिड़ी ॻाल्हि न आहे त ईअं हुजे न तव्हांखे केॾीमल बी तव्हां शयूं घुरायो न अगरि तव्हां अहिड़ी कोई शिकायत हुजे न तव्हां मूंखे तुरंत ॿुधाईंदा कयो त छा पोइ मां मथो जे माल ईंदो आहे न त मां हुननि खे पोइ चई सघां ऐं तव्हां वठी वियो उनखे मां लॻभॻि महीनो ॾेढु थी वियो हाणे तां चवंदव त मां हाणे उननि खे न चई सघंदुमि न ऐं इए हुजे न कुझ बि तव्हां मुखे चवंदा कयो मां तर्फ़ सां शिकायत ईंदी मां एकदम फ्रेश ऐं ताज़ो माल ई घुराईंदो आहियां हा ऐं ॿी ॻाल्हि की हाणे ॿिए कुझु घरेलू शयुनि ते ऑफर वारियूं बि अथव अगरि तव्हां चओ हा भाई जेको गिहु आहे अगर तां गिहु वठंदव ॿ सौ की ॿ ॿ किलो त हुनते तांखे ॿ सौ ग्राम फ्री मिलंदव ऐं हिकु बिस्किट अथव बिस्किट अगरि तव्हां टे पेकेट वठंदव त हुन ते तव्हां टे फारियूं फ्री मिलंदव ऐं जेकी चा चांहि पत्ती आहे चांहि पतीअ ते तव्हांखे हिकु नंढी कैची ईंदी आहे उहा फ्री अथव ऐं पद पाउडर जो दॿो वठंदव त उनते तव्हांखे फणी फ्री मिलंदव इहा जेके चईमांव सभई मोकिलियां भली अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे डिलेवरी मूंखे करणी आहे त डिलेवरी अगरि खपेव त पोइ उहो उन जो तव्हांखे सम्झो चार्ज पंजाहु रुपिया सर्विस चार्ज अलॻि सां लॻंदव पंजाहु रुपिया छाकाणि ॾिसो अॼु छोकिरा जेका कमु कनि था उहे गाॾी ते ईंदा हुन जो पेट्रोल जो ख़र्चु सम्झो तव्हां अपाटमेंट में रहो था उहे मथे ताईं की अचनि या केडी महिल ईअं थींदो आहे लिफ्ट बंदि हूंदी आहे त पंधु ईंदा आहिनि पंधु हुनखे ॾाकिण खां अचणो पए थो त हिनकरे उहे छोकरा बि चवंदा आहिनि भई की अंकल असां हेॾो मथे वञूं त असांखे उहो त हुजे न कुझु हिन करे इहो थोरो माना ध्यानु रखिजो ऐं तव्हांजो बिल हिनमे घटि में घटि ॿ हज़ार रुपिए जो थियणु खपे हुनखां घटि हूंदो त पोइ तव्हांखे मां डिलेवरी न ॾेई सघदोमांव ॿ हज़ार जो घटि में घटि बिल थींदो त ई तव्हांखे इहा सर्विस मिलंदव मां टोटल हा हिकु मिन्ट मां गिणी वठां थो टोटल हा ठी हा हा सही आहे न तव्हांजो बिल थी वेंदो एतिरो टेवीह चोवीह सौ रुपिया थी वञे थो ठीकु आहे न हा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हलो ओके हा ठीकु आहे हा हा ठीकु जी हा जय झूलेलाल